हा मां अलॻि अलॻि भाषाउनि में अलॻि अलॻि स्वर शैलियुनि ऐं तकनिको के साथ गायनि खे संभाले सघंदी आहियां मां गाना इलाही अलॻि अलॻि भाषा में ॿुधंदी आहियां जीअं की मूंखे इंग्लिश गाना वणंदा आहिनि पंजाबी गाना हिंदी गाना मां टई भाषाउनि जा गाना ॿुधंदी आहियां जंहिं मां हिंदी गाना ऐं इंग्लिश गाना मूंखे जाम वणंदा आहिनि उहो ॿुधण जे वक़्तु छा चइबो आहे मनु इलाही रिलेक्स थी वेंदो आहे ऐं अइन जाम अगरि कॾी मूड जो ख़राबु हुजे त उहो म्यूज़िक ॿुधी करे असां रिलेक्स थी सघंदा आहियूं उन्हनि सां असांजो मूड ठीकु थी वेंदो आहे मां इअं ई हिन टिन्ही भाषाउनि जा गाना ॿुधंदी रहंदी आहियां ऐं मूंखे टिन्ही भाषाउनि जे गाननि जो मतलबु जेका लिरिक्स हूंदा आहिनि जेका वाइब हूंदी आहे उहो इलाही वणंदी आहे ऐं हिन ई सां ई मां जाम मतलबु ऑलमोस्ट रोज़ु गाना ॿुधंदी आहियां छाकाणि जो मूंखे गाना ॿुधी करे जाम रिलेक्स फील थींदो आहे ऐं मां उन्हनि जा जेका स्वर हूंदा आहिनि शैलियां टेक्नीकूं हूंदियूं आहिनि उहो मूंखे जाम वणंदियूं आहिनि त मां म्यूज़िक जाम इंजॉय कंदी आहियां अलॻि अलॻि स्वर अलॻि अलॻि शैलियां अलॻि अलॻि टेक्निकुनि सां जीअं हो गाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि हुन